हम लेनेवोके लैपटॉप खरीदने रही आइसँ साढ़े चारि महिना पहिने आओर नव वर्सन छै ओकर आ विभिन्न तरहक जे एखन आधुनिक सुविधा छै से ओहिमे उपलब्ध छै हम ओकर नियमित रूपसँ साढ़े चारि महिनासँ ओकर उपयोग कऽ रहल छी आओर ओहिमे एखन तक हमरा कोनो तरहक समस्या नहि बुझाएलए एगदम ओ फिटफाट बढ़िआँसँ काज कऽ रहल अइ कतहु हैंग या आन तरहक जे समस्या होइत छलए पुरना लैपटॉपमे सेसभ एहिमे नहि अइ आ ओ एकदम एखन सुन्दर काज कऽ रहल अइ